हमरा सबके एरिया मे जल के अथी बहुत छै नदी सब बहुत छै नहर सब धार सब बहुत छै तै मे हमसब गरमी मे नाव के सवारी करै छी बड्ड नीक लागै यऽ नाव के सवारी करैमे आओर